असें अपने जीवन च किश बी शुभ कम्म स्टार्ट करना होऐ ओह् अस कि'यां स्टार्ट करने पैह्लें अस मंदर जन्ने पूजा पाठ करने होन्ने फ्ही अस पूजा पाठ करियै अपने कम्म दी शुरूआत करने नारियल बगैरा फोड़ने होन्ने पूरी अच्छी तरीके कन्नै प्रार्थना करने होन्ने भगवान कश जाइयै फ्ही अस अच्छे तरीके कन्नै भगवान कश जाइयै प्रार्थना करने होन्ने कि साढ़ा कम्म अच्छा होई जा इ'यां अस अपने शुभ कम्म दी शुरूआत करने जेह्ड़ी पूजा पाठ करने होर होर में मंदर जेह्ड़ा साढ़े घरै कोला थोह्ड़ा दूर ऐ में किश बी शुभ कम्म करना होऐ में स्कूटी लेइयै जन्नी होन्नी ते उत्थें जाइयै भगवान कश जाइयै मंदर जाइयै अच्छे तरीके कन्नै पूजा पाठ करियै अपने कम्म दी शुरूआत करनी असें न्यू जेह्ड़ी गड्डी खरीदी ते असें पंडित गी बुलाया अच्छे तरीके कन्नै नुहाड़े नारियल फोड़ियै ते भगवान अग्गें प्रार्थना करियै पूजा पाठ करियै असें गड्डी जेह्ड़ी फ्ही असें गड्डी चलाना स्टार्ट कीती

अस अपने किश बी शुभ कम्म स्टार्ट करना होऐ अस पैह्लें भगवान दा नाम लैना चाहिदा भगवान दा नांऽ लेइयै गै असें अपने कम्म दी शुरूआत करनी चाहिदी जेह्दे कन्नै साढ़ा कम्म अच्छा होऐ ते भगवान दा नांऽ लैना जेह्ड़ा बड़ा जरूरी ऐ भगवान दा नांऽ लेइयै गै सारा शुभ कम्म जेह्ड़े कम्म स्टार्ट करने चाहिदे